आइ हम चलै छियै शिक्षा आओर ज्ञानके बात बतबै लए आइ आइ काल्हि युगमे जे छै शिक्षा आओर ज्ञान जे छै बहुत महतपूर्ण चीज छियै जेकि शिक्षा आओर ज्ञानके बिना जे छै ई धरतीपर आम इंसान नहि जी पाबि रहल छै जकराके चलते बहुत कठिनाइके परिश्रमके यए कठिनाइ झेलए पड़ि रहल छै कोइ भी ठकि फुसि लै छै कहीँ भी जोड़ै सीखय लेल नहि जानै छै ओकरासँ लए सकै छै लए लै छै ठकि लै छै तऽ इएह कहब छियै कि शिक्षा ज्ञान जे छै ई जीवनमे बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण चीज छियै ईसभ हमरा अपना सभकेँ लेना चाही ई सभके ज्ञान प्राप्त करना चाही आओर जे छै शिक्षाके लाभ उठाना चाही तऽ बतबै छी शिक्षा सम्बन्धित आइ हम शिक्षाके बारेमे बताए रहल छी तऽ शिक्षाके बिना तऽ जिन्दगी आओर कठिनाइके रूपसँ व्यतीत होइ छै तऽ आजकलके युगमे छै कि शिक्षा आदमी अत्यधिक लए लागलैए आओर लेना भी चाही आज कल इसकुल कॉलेज हर जगह ऑनलाइनके व्यवस्था छै एक्सरसाइजके व्यवस्था छै सङ्गीत कलाक व्यवस्था छै हरेक चीजके सङ्गीत कलाके कार्यक्रम कराओल जाइ छै तऽ आज कल बतबै छी कि इसकुलमे कीसभ होइ छै इसकुलमे आइ काल्हि बहुत बढ़िआँ पढ़ाइ लिखाइ सभकिछु चलि रहल यए आओर होना भी चाही इएह तरहके व्यवस्था सरकारके पहिलेसँ देना चाही जेकि अपना सभ ज्ञान प्राप्त करि सकै छियै बढ़िआँसँ बाल बच्चा सभकेँ भाय बहिन सभकेँ शिक्षा प्राप्त दिलबा सकै छियै तब बढ़िआँ सभ इसकुल कॉलेज सभमे एडमिशन मिलना चाही जेकि अहाँके ज्ञ शिक्षा भी मिलत ज्ञान चीज छियै शिक्षक छियै ओकर बाद जे छै सङ्गीत कलामे भी अहाँ अत्यधिक मार्क लाबि सकै छियै तऽ शिक्षा इसकुलमे बच्चा सभके अपना सभके इसकुलमे बच्चा सभकेँ भेजू अपन शिक्षा लेतै पढ़ाइ करतै सभकिछु करतै आओर अपन क्षेत्रके बारेमे बतबै छी अपन क्षेत्रमे परसा हाट इसकुल छै मध्य विद्यालय परसा हाट इसकुल छै महाविद्यालय भए गेल छै जेकि बहुत अच्छा इसकुल छै ई इसकुलमे बढ़िआँ पढ़ाइ भए रहल छै अभी बढ़िआँ बढ़िआँ टीचर बहाली भेल छै शिक्षक बहाली भेल छै शिक्षिका बहाली भेल छै बढ़िआँ बढ़िआँ तऽ बहुत अच्छा पढ़ाइ लिखाइ दए रहल छै आओर हमरा गाँवके व्यवस्था बहुत बढ़िआँ छै हमरा गाँवके बच्चासभ बहुत बढ़िआँ शिक्षा प्राप्त करि रहल छै शिक्षा प्राप्त करि कऽ अपन भविष्यके उजाला करि रहल छै तऽ अपना सभके बच्चा सभके भविष्यके चलते किछु बतबै छी भविष्यके लिए कीसभ करए पड़तै अपना सभ अपन बच्चाके भविष्यके खातिर बढ़िआँ इसकुलमे देना चाही बढ़िआँ कॉलेजमे देना चाही जैसे कि ओकरा बढ़िआँ बढ़िआँ ज्ञान मिलए जेकि ओ आगू बढ़ए आओर कोनो शिक्षा विभागमे जाय आओर अपना सभके भाषाकेँ पकड़ए आओर अपना सभके सभकिछुके करय सम्हालय तऽ एहि कारण जे छै अपना सभके शिक्षा बच्चा सभकेँ दिलाना चाही तऽ अपन बच्चाके भविष्यके लिए बताबै छी कि की करय पड़तै अपनासब अपन बच्चाके भविष्यके लिए जे छै बहुत अच्छा इसकुल कॉलेजमे एडमिशन करवाबू ओहिमे जे छै बच्चा सभकेँ दियौ पढ़ू पढ़ाबू लिखाबू आओर अच्छा व्यवस्था होना चाही ओकर बाद आगू सरकारी नौकरी मिल जाय बढ़िआँ चीज छै आ शिक्षा प्राप्त करि कऽ जब तक सरकारी नौकरी नहि केलकै ओकर कोन भैलू छै पढ़ाइ लिखाइके तऽ ई कारण छै कि अपना सभ बच्चा सभके पढ़ाइ लिखाइमे कोइ तरहके त्रुटि नहि करय पढ़ै लिखै लेल दहक हालाँकि अहाँसभ हमरासभ सभ आदमी जानै छियै कि शिक्षा ही एक एहन महत्वपूर्ण चीज छियै कि ककरोसँ छीन नहि सकै छै जबरदस्ती नहि करि सकै छै एक दोसराके पास बताए देल सकै छै एक दोसरासँ हमरासँ ओ सीख सकै छै ओकरासँ हम सीख सकै छियै लेकिन ई एहन चीज छियै कि हमरासँ कोइ चोराए नहि सकै छै कोइ लए कऽ नहि जा सकै छै कोइ जबरदस्ती नहि करि सकै छै तऽ एहि कारणसँ जे छै कि शिक्षापर हमरा सभकेँ ध्यान देना चाही आओर बहुत होना चाही तऽ शिक्षा लिअ प्राप्त करू अहाँसभ अपनो बच्चा सभके ध्यान दियौ सभकिछु करवाबू